आ पात्रांव तुमचें तें हांवें तें हें घेतलेलें न्हू माडार चडपाचें मशीन तें तितलें बरें ना तितलें बरें ऑपरेट जायना तें हांवें ट्राय केली कित फा माडार चडपाक पूण तितलें एक्युरेट ना तें स्मूत ना बरें जायना तेजेर जें चडपाक इतलें बरें ना बाकीचे मेळटा तशीं मशिनां तेजो हें ना म्हणटा